हम जे छै ने जे काज करै छियै उ काज मन लगा कऽ करै छी अहि लए करै छी मन लगाकऽ जेकि हमर जे सिनियर छै उ भी नहि कहै कि हमरा सँ काज बढ़िआँ करिकऽ नहि देलकै वक्तपर काज करिकऽ नहि देलकै काज हम करै छियै हम जीविका योजनामे काम करै छी जीविकाके जे परियोजना छै ओहिमे जे छै ने से दीदी लोग मिटिंग राखने रहै मिटिंगमे हमहुँ बैठल रहियै आओर मिटिंगमे सँ पूरा मतलब कि सामाजिक बात चलै रहै कि समाजमे से सुधार केना करल जेतै एकरा विषयपर बात होइ रहै एतने बीचमे जे छै ने हमरा बाहरसँ फोन एलै कहीसँ कि वहाँ जाना छै अर्जेन्ट जाना छै तब की करबै सोचिके विचारिके तब कहि देलियै दीदी एना एना बात छै बोललै कि से दोनो काज भए सकैए हेतै किया नहि हेतै आओर से इहा कऽ काज इहा करि लियौ आधा घण्टा मात्र यहाँ समय लेब समय लए कऽ ओकर आधा घण्टामे काम निपटेलियै निपटा कऽ ओकरो बात सुनै लऽ गेलियै सुनै लए गेलियै तऽ सुनै लए गेलियै तऽ उ जे रहै ने से ओहोसँ अर्जेण्टे रहै अर्जेण्टे रहै ओहो काजेके बात रहै सामाजिके काजके बात रहै तऽ सामाजिक काज रहै सामाजिक सुधारके काज इहा भी चलै रहै आओर वहाँ भी समाजिक सुधारके एक नुक्शा देलकै हमरा उ नुक्शा जे रहै ने बड़ा कामयाब रहै उ नुक्शा उ नुक्शा हम एलियै तऽ दोनो कामके कम्प्रोमाइज करिकऽ करलियै काम काम दोनो काम हमर चलि रहल छै जिविका भी चलि रहल छै आओर ई भी काज जे ऊपरसँ एलै ओहो काजके हम करि रहल छी काज दुनू नीके छै दुनू काजके सम्हालि लेलिऐ हम एतना बड़ो काम करि लेना सबके वशके बात नहि होइ छै लेकिन हमरा मेहनत लगै छै करैमे आओर करलियै मौका निकालि कऽ मौका निकालिये लेलिऐ नहि छोड़लियै